दो लक्ख सट्ठ हजार दो लक्ख पचत्तर हजार दो लक्ख अस्सी हजार तिन्न लक्ख तिन्न लक्ख बीह् हजार तिन्न लक्ख पंजा हजार तिन्न लक्ख अस्सी हजार